दानो आङो दानाय लुनायनि थाखाय बुंगोन जोङो गोदोहाय गोबां बेबायदिनो जोङो गाबागाव आखायजोंनो जोङो दानानै लायोमोन खुन्दुं गुबै गिसि खुन्दुं होननानै बुङो जोङो सिगाङावनो गोरान खुन्दुं खुंग्रोनानै माइदि होनांगौ माइदि होनानै फोराननांगौ बेनि उनावसो जोङो सोङो बबिनजों खादिनिजों जोङो सोङोमोन आमफ्रायनो खननानै जोङो दायो आरो गाबागाव आखायजोंनो जोङो गाबागाव दानानै गानोमोन आगर गुबै दावराइ मोख्रेब बेबायदि जोङो दानानै गानोमोन जोङो दाबो मालाबा मालाबा सम मोनबा दायो आरो दाबो आंनि नखराव दङ गामसा सोंनाय जोङो बेखौ दायो आं सोलाबा बाबो आंनि न'नि मानसिया दायो आरो आजि खालि गोबां मानसिफ्रा न'वाव दाला गाबागाव गाननांगौबाबो बायनानैसो गानसै आरो बेबायदिनो मालाबा मेसिननि बायनानै गानो मालाबा गाबागाव बर' दानायखौ बायनानै गानो दा आजि कालि बर' दानायाबो गोबां दामसै दखनाफ्रा बायनानै गाननो हाया जायफ्रा माहाजोन बेफोरल' बायनानै गाननो हायो दामा गोबां जाबाय गाबागाव बर' दानाया आरो मेसिननि दखनाया दामा खम खाय गोबां मानसिआ जायफ्रा थाखा फैसा एसे खम बिसोरो माबा आरो बायनानै गानो गोबां बेबायदिनो खम दामिखौ बायनानै गानो आरो दा बेबायदिनो आंबो दाबोदोंमोन गोबां दाबोदोंमोन बेबायदिनो आगर गुबै दावराइ मोख्रेब आमफ्राय दाथ' दाबाबे आङो खमसै दस्रा खामानि गोनांखाय आङो बारा दानाय सोलाब्ला होमबाबो न'वाव दङ' इसाना जोङो दायो मालाबा मालाबा आमफ्राय आंनि न'नि मानसिया दायो आरो बेबायदिनो